हा मां वीडियो गेम खेलींदो हुउसि जॾहिं मां नंढड़ो हुयुसि मूंखे वीडियो गेम जाम वणंदी हुन जे अंदरि जेकी मारियो गेम आहे उहो त माॻे ई लाजवाबु आहे हुन जी कहिड़ी हुन सां कहिड़ी गेम जो मुकाबलो ई नथो करे सघिजे मारियो गेम हेॾी सुठी आहे इन में ॾाढा सारा लैवल्स हूंदा आहिनि हर हिकु लैवल में कुझु न कुझु हूंदो आहे कंहिंमें वन अप हूंदो आहे ऐं ॿी मुंहिंजी फेवरेट गेम आहे जी टी सैननट्रिया उहो बि ॾाढो मस्तु थींदी आहे हुन में ॿ प्लेयर्स हूंदा आहिनि हिकु पासे में वेहे हिकु आसे में वेह ॿई गॾिजी मिली खेलींदा आहिनि